कक्राझार जिल्लायाव मावना जिउ खुंनायनि गिबि फुंखाफ्रायानो जाबाय आबाद मावनाय बे आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो थांनानै थानाय लामाखौ मावनानै लानो हायो आरो जायफोरा सरकारि खामानि मावयो बे सरकारि खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो गावनि थांनानै थानाय लामाखौ मावलांनो हायो दानि मानसिफोरा सरकारि साख्रि लुबैयो नाथाय मोन्नो थांला प्राइभेत साख्रियावनो जेरै मेरैनो हाबो मानो होनोब्ला गावबागाव थांनानै थानो थाखाय मोनसे नङा मोनसे लामाखौ नांगौ जायो बिनि थाखायनो जेरै मोनो एरै प्राइभेट मोनोब्ला प्राइभेट आरो सरकारि मोनोब्ला सक्रि लानो गोसो लानो हायो बिनि थाखायनो जाय जेरै हायो एरै गावबागावनि थांनानै थानाय लामाखौ मोननो मावनो थांनानै थानो हानाय लामाखौ मोननो लुबैयो बेनि गेजेरजोंनो सुबुरुन होनाय हिसाबै गोबां मानसियानो बेखार जानानै दं मानो होनोबा थांनानै थानाय लामाखौ मोननो हायाखै बिनि थाखाय नांगौ जानानै फैयो